हैलो जी जय झूलेलाल हा फोन कई आहे न साईं ॿुधायो न मुंहिंजो मुंहिंजो कमु गुलनि जो कमु आहे हुकूम कयो चमेलीअ जा गुल अच्छा अच्छा साईं जन त अचनि पिया स्वागतु जे हिसाब सां खपे तव्हांखे वेलकम कंदा आहिनि हैना त कहिड़ा अच्छा अच्छा रूम सॼाइणो आहे साईं जन जो स्वागतु बि करिणो अथव त कहिड़ा कहिड़ा गुल खपनि तव्हांखे अच्छा ॿियो कहिड़ा गुल खपेव ॿिया कहिड़ा गुल खपेव गुलाब खां अलावा अच्छा चमेली जो गुलाब जो गुल मोगरे जा बि अथव साईं चमेली जा ॾाढा बेस्ट अथव अॼुकल्ह संतनि खे

साईं चमेली इन पर ॾाढा महांगा हलनि पिया साईं हिनमहिल क्वालिटी जेकी आहे खु़शबू बि सभिनि खां बेस्ट हुनमें थी अचे पई चमेली जे गुलनि में साईं तव्हां हाणे संत जो नालो खंयो अथव त हले त वेत अठ सौ रुपिया अथव तव्हां खणी साढ़े सत सौ रुपियो ॾिजो साईं हाणे घटि में घटि हाणे छा आहे मूंखे बि हिनमें बचतु आहे कोन्हे साईं हे बि त साईं हीअं बि हलंदो आहे शादी जी सीज़न में बाक़ी ॾींअं त कुझु थींदो कोन्हे हाणे तव्हां संत जो नालो खंयो अथव मां पंजाह रुपियो ईअं घटि कयो मां घणा किलो खपंदो साईं तव्हांखे त कुछ बुका बि खपेव छा जीअं माने कंहिंखे ॾियण विअण लाइ अच्छा अच्छा अच्छा त साईं हिकु कमु कजो न तव्हां मूंखे सत सौ रुपे ॾिजो त त सुबुह बि पोइ मूंखे कार सजाइणी आहे तव्हांजी हिकिड़ी गेट सजाइणी आहे ऐं साईं जन जो जेतिरो आसनु ॾींदो साईं जन जो आसनु जिते साईं जन अच्छा अच्छा ॾह बाए ॿारहनि जो कमिरो गुलाब जा गेंदे जा चमेली मिलाइ त उनमें लॻी वेंदो साईं चारि किलो लॻी वेंदव साईं जन जी गद्दी विछाइणी पवंदी न हा साईं जन जी गद्दी विछाइणी पवंदी त चारि किलो खनि तव्हांजो लॻी वेंदो न न बिल्कुल बिल्कुल साईं तव्हां झूलेलाल झूलेलाल गुलनि वारे वटि फोन कई अथव तव्हां साईं बिल्कुलु तव्हां निस्पक थी वञो बिल्कुलु ईअं लॻे जीअं संत चवंदा संत तारीफ़ कंदा भई कंहिंखां त ठहाराइयो इए गुल करायो अथव इहो साईं तव्हांखे काई काई तारीख़ खपंदो इहो ॾहीं ॾहीं तारीख़ न अच्छा अच्छा त सुबुह जो खपे की शाम जो खपे अच्छा शाम जो खपे न ॾेखारींदोमाव ॾह ॾह मालाऊं त लिखा पियो छह किलो त लिखा पियो ठीकु आहे न बाक़ी कुझु कुझु फ्लावर्स लिखा पियो हैना डेकोरेशन वारनि लाए ठीकु आहे मां पो लिखी शॾियाव ठीकु आहे न साईं लॻभॻि ख़र्चु बीहंदो साईं घटि में घटि इयो मञी वेंदो ॾह ॿारहं हज़ार जे आस पास हा ठीकु आहे न साईं ठीकु आहे ठीकु आहे एड्रेस थोरो ॿुधाइ छॾियो एड्रेस कहिड़ी रहंदी अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॿियो बि कुझु अगरि कंहिंखे ॿियो बि कुझु हुजेव ॿुधाइ छॾियो हिकु हिकु दफे़ मां इया आडर ॾेई छॾियाव गुलनि वारे खे सॼो सभु खणी ईंदो मूं वटि त हूअ सभु मां तव्हां ॾिए त बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांजे साईं ख़ुशबू जी त टेंशन पालियो ई न बिल्कुलु ठीकु आहे न साईं गुलाब जी पंखुड़ी वंखुड़ी ॾेई छॾींदमि मां तव्हांखे ऐं गुलाब जा गुल हा गुलाब जी झाल बि ॾेई छॾींदोमाव मस्तु तमामु मथां लटकंदियूं बढ़िया हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु मां बिल्कुलु सुठो तरीक़े सां करे ॾींदो माव तांजो साईं टेंशन न पालियो तां बिल्कुल ठीक आ न साईं हा मथा ॾेई शॾींदो माव ठीक आ हा जी जय जय झूललाल